مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بائک ہنڈا سی بی شائن ہے اس کی سواری بہت ہموار اور آرام دہ ہوتی ہے میرے پاس فی الحال ہیرو اسپلینڈر موجود ہے یہ ایک عام مگر قابل اعتماد بائک ہے میری ڈریم بائک رویل انفیلڈ کلاسک تین سو پچاس ہے اس کا ڈیزائن آواز اور طاقت مجھے بہت پسند ہے یہ بائک لمبے سفر کے لیے بہترین مانی جاتی ہے میں جب بھی سفر پر نکلتا ہوں تو آرام بہت اہمیت رکھتا ہے بائک میں آرام دہ سیٹ اورسسپینشن ضروری ہوتا ہے میرے خیال میں ہنڈا ایکٹیوا بھی آرام دہ بائک ہے لیکن موٹر سائیکل کی بات ہو تو ہونڈا شائین بہتر ہے اس میں فی فیئول اکانمی اور کنٹرول دونوں اچھے ہیں رویل انفیلڈ بھاری مگر طاقتور اور شاہانہ سواری دیتی ہے لمبے سفر کے لیے میں رویل انفیلڈ کو ترجیح دوں گا اگر بات صرف شہر کے سفر کی ہو تو سی ڈی ڈیلیکس ٹھیک ہے مجموعی طور پر میرے لیے آرام اور اعتماد والی بائک ہی بہترین ہے